इ'यां ते में बड़े पैहे जोड़े दे अस ते बड़े पैहे घर बी जोड़ने ते बाह्र बी जोड़ने न इ'यां में पैहे जोड़ने बास्तै ते मोदी ने बड़ी अच्छी सुविधा बैंक च दित्ती दी ऐ एफ डियां बनाओ मुचलां फंडां कराओ रैकरिंग खलाओ ते बड़े सेविंग च पैहे पाओ ते बड़े मतलब शैल कन्नै अस पैहे जोड़ी सकने ते में बी पैसे जोड़ना कदें घर ही पाऊ लाकर इच रक्खियै जोड़ी उड़नां कदें एफ डियां कराउनां मेरी ते इ'यां एफ डियां बी बड़ियां लक्ख लक्ख रपेऽ दियां पंज पंज लक्ख रपेऽ दियां पंजाह् पंजाह् लक्ख रपेऽ दियां सौ इक इक करोड़ दियां एफ डियां न मेरी ते म्यूचल फंड च बी में बड़ा पैहा लाए दा ऐ में थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै ना जोड़दा जाना एह् जेह्ड़ा पैहा ऐ फ्ही मुश्कल समें च साड्ढे कम्म आंदा ऐ अस बी पैहा जोड़ने